چند دنوں پہلے ميں نے ويب سائٹ سے ايک سوئیٹر منگايا تھا اب چوںكہ بارش كا موسم تقريباً آدھا گزر چكا ہے اور اس كے فوراً بعد سردیاں آئيں گى اسی ليے ميں نے سوچا كہ ابھى منگا ليتے ہيں ورنہ سرديوں كے آنے تک تو سوئیٹرس كى قيمتيں آسمانوں كو چھونے لگے گى تو يہى سوچ كر ميں نے ابھى منگا ليا تھا ليكن مجھے كافى افسوس ہوا كيوں كہ سب سے پہلے تو رنگ ميں بالكل صاف تبديلى نظر آ رہى تھى ويب سائٹ پر وہ گہرے بليو كلر كا بتا رہا تھا ليكن ميں نے منگايا تو ايک دم عجيب سا جامنى كلر كا آيا پرپل اور اس كى كوالٹى كافى خراب تھى مطلب وہ اصلى اون كا بنا ہوا بتا رہا تھا ليكن وہ كافى سستا سستى اشيا استعمال كى گئى تھيں اس كے بنانے ميں اور اس كے پہننے ميں زيادہ گرماہٹ كا احساس بھى نہيں ہو رہا تھا ايسا لگ رہا تھا كہ سوتى كپڑے كے اوپر كسى نے بس سستى كوالٹى كا اون چپكا ديا ہے مجھے كافى افسوس ہوا